ہمارے مالیگاؤں میں ایک کامیڈین کامیڈین ہے مالیگاؤں کے چنٹو کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جن کی کامیڈی کافی اچھی ہوتی ہے اور اکثر ان کی کامیڈی وغیرہ جو ہے تو ٹی وی ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتی ہے اس کے علاوہ میں جو ہے تو زیادہ اتنے بس کپل شرما کا شو دیکھتی ہوں اس کے علاوہ میں یہاں مالیگاؤں میں اگر کچھ مالیگاؤں کے چنٹو کا شو اگر ہوتا ہے کچھ کبھی کبھی آرگنائز کرتے ہیں روٹری کلب والے تو میں اس میں جا کر وہ کامیڈی کا چن مالیگاؤں کے چنٹو کا کامیڈی کا شو دیکھنا پسند کرتی ہوں اس کے علاوہ اکثر لوکل ٹی وی کے ذریعہ بھی مالیگاؤں کے چنٹو کے شوز جو ہے تو ٹی وی پر آتے رہتے ہیں جو کہ میں بھی بہت انجوائے کرتی ہوں اور میرے بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں